अरड़हां मार्च ॿ हज़ार पंज सतरहां अप्रैल ॿ हज़ार उणटीह जुलाई ॿ हज़ार सत टेवी्ह जून ॿ हज़ार ॾह एकवीह जनवरी ॿ हज़ार वीह